फोंड्या अशा शहरान जे वयस्क लोक आसा वयस्कर जे आसा तांच्या खातीर पेन्शन स्कीमी खातीर आनी पेन्शन घेवपाक वचपाक ऑर पेन्शन तांचे कडेन पावपाक तांकां प्रोब्लेम आसा तो ट्रान्सपोर्ट थोड्यांक आतां पेन्शन डायरेक्ट तांच्या अकांवटान येता बट जे वयस्थ आसा तांकां खबर ना की पेन्शन अकांवाचेर ए टी एम करप कांय ना ते एटीएमा वेल्यान जे स्केम जाता ते स्केमा खातीर ते वयस्क लोक ए टी एम त्या पेन्शन अकांवटाचेर ए टी एम कार्ड करना म्हणटकीर तांकां बँकेन वयचें पडटा आतां जेन्ना ते बँकेन वता तेन्ना तांकां मेन प्रॉब्लेम आसता तो म्हणजे ट्रान्सपोर्टाचो फोंड्या सारक्या शहरान जे ट्रेफिकाचे जे प्रॉब्लेम्स आसा ज्याणे करून खूब गाडयो आसता तांकां त्या वयाचेर त्या गाडयेनी वर्सप कांय ना तेंच्यो स्वताच्यो गाडयो आसा त्यो बऱ्यो आसा पूण तरी थंय वयतगीर तांकां तसो तो कोण तांकां मदत करपी थंय बँकेन आसना थोड्या बँकेनी लोक आसता ते बेजारता जे कामगारी आसता ते बेजारता ते डॉक्युमेंट फील अप करून दिवपाक ह्यो बारीक बारीक प्रॉब्लम्स त्या लोकांक फेस करचे पडटा आतां जांच्या कडेन बाबा आपली स्वताची गाडी ना ताका बसीन वयचें पडटा तांकां कशें जाता ते बस स्टेंडार जर देंवले जाल्यार त्यो बँको तांच्यो ज्यो आसा एस बी आय म्हणा ना जाल्यार बँक ऑफ इंडीया म्हणा त्यो त्या बस स्टेंडा वयल्यान खूब पयस आसता आनी तांकां थंय चडत वसप हें तांकां पॉसीबल जायना पायलट म्हटले जाल्यार पायलटाचेर टूब विलरीचेर थोडी म्हातारीं बसूंक शकाना कंडेक्टर आसा ते थोडे प्रॉब्लेमस करतात ते किचकीच करतात आता ह्यो अश्यो गोश्टी आसात त्यो वयस्कर लोकांक फोंड्या अश्या शहरान प्रॉब्लेमेटीक आसा